कब्ज़ को दूर करने के लिए मेरे गाँव में यहाँ प्रचलित कुछ घरेलु उपाय हैं जैसे किसी को कब्ज़ की समस्या आ रही है तो उसको नींबू पानी पिला देंगे नमक पानी गर्म करके पिला देंगे और और इससे ज़्यादा याने उसको समस्या आ रही है तो एक चूर्ण आता है अपना देसी वाला तो वह चूर्ण उसको खिला देंगे ताकि उसको कब्ज में किसी प्रकार की समस्या ना आए और दूसरे दिन वहां मोशन में उसको समस्या ना आए और इसी तरह जैसे उसको रोज़ाना मोशन की प्रॉब्लम हो रही है जैसे कब्ज़ उसको बनते जा रहा है बनते जा रहा है तो फिर उसको तो नींबू पानी या नमक पानी इस तरीके का नुस्खा जो है काम नहीं करता है उसको तो फिर डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है और उसी से अपना इलाज कराना पड़ता है